औ ओइ लोगो माबा बे जोंनि चिरांनि दनबस्क' स्कुला मा बायदि बाल माने आं गथ'खौ स्कुल सोनोसैमोन नालाय बावनो फराय फरायनायफोरा फोरोंनायफोरा माबायदि गथ'फोरखौ गाइड लानायफोरा माबायदि औ मास्टारफोरनि फोरों हो औ माने फोरोंनाया माबायदि गथ'फोरखौ गाइड लाखिनाया मा बायदि आं बेखौ लोगोनाव सोंनो सानदोंमोन नालाय बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो

खेला गेलेनाय मोसानाय गासैबो दंफाजोबो ना ए फोरोंनाय फोरोंनायफोराबो मास्टारफ्राबो मोजांआनो जोंनि जायगानिनो स्कुल नालाय चिरांनि जागायावनो फोरोंनांगौ औ दायो बोसोर फैगोन बोसोरआवनो फोरोंनोसै सोनोसै आरो औ बेखौनो सो औ फोरोंनायफोरा माब्रै गथ'फोरखौ गाइड लानाया माब्रै बेखौ जोथोन लानाया बेखौ आं लोगोनाव खबर लादोंमोन आरो औ औ नोंनो दोनलांबाय थायो नामा ए औ जेनेबा आंनो दोनलांगोन आंनो लायगोन